جی ہاں ہمارے گھر کے پیچھے باغ ہے کافی بڑا ہے وہ جس میں کافی طرح کے پرندے آ کے ان پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں گھونسلے بنا رکھے ہیں انہوں نے ان میں وہ بیٹھے ہیں چہچہاتے ہیں ان کے آواز سننے میں بہت اچھی لگتی ہے اور ہم ان کے لیے کھانا بھی ڈالتے ہیں جس میں باجرہ ڈالتے ہیں کبھی گیہوں بھی ڈالتے ہیں کبھی چاول بھی ڈالتے ہیں ہم پانی بھی رکھتے ہیں ان کے لیے اور وہ کافی بڑا باغ ہے تو اس میں کافی سارے پرندے بیٹھتے ہیں بہت سارے آ کے بیٹھتے ہیں کئی طرح کے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں وہ دیکھنے میں اور ان کے لیے ہم ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں